जहाँ तक कि किचनमे जे छै से खाना बनाबैके बात छै तऽ जे छै से मतलब जेना कोनो भी चीज बनाबै छी तऽ परिवारके सदस्य जेनाकि माँ भेलखिन चाची छथिन या बहिन छथिन किनकोसँ कोनो भी चीज अगर मदति माँगैके रहै छथिन तऽ से मदति माँगै छिए एक दोसराके मदति करै छिए जेनाकि केओ सब्जिए काटि दै छथिन तऽ केओ जे छै से मतलब जेना आटा सानि दै छथिन केओ आटा चालि दै छथिन तऽ केओ चावल फटकि दै छथिन तऽ मतलब केओ जे छै से मतलब रोटी बनाबै छथिन तऽ मतलब एनाहिए जे छै से हमसब एक दोसरासँ मिलिजुलिके मतलब काम करै छी एक दोसराके अपन अथी साझा करै छी आओर जे छै से जेना आओर कोनो मनोरञ्जनके लेल खाना बनाबैके साथ साथ जे छै से गाना सेहो सुनि लै छी नहि तऽ बगलमे रहलथि जेना दादी रहलथि या माँ रहलथि तऽ हुनकोसँ बात करै छी आओर खानो बनाबै छी आओर बातो करै छी मतलब सब काम करै छी अगर सब आदमी मिलिकऽ करै छिए तऽ मतलब जे छै से खाना बहुत जल्दी बनि जाइ छै आओर मतलब जे चीज हमरासँ नहि होइ छै जे हमरा समझिसँ हमरा समझिमे नहि रहै छै तऽ ओ चीज जे छै से एहि चीजके बारेमे हम जानकारी लै छी अपन माँसँ अपन चाचीसँ हुनका सबसँ पुछै छिअनि जे ई चीज कोना बनतै तऽ ओ बताबै छथि जेना सब्जीके बारेमे लऽ लिअऽ सब्जीके बनाबै छी तऽ ओहिके बारेमे पुछै छिए मम्मीसँ जे सब्जी कोना बनतै तऽ ओ चीजके बारेमे माँ बताबै छथिन जे एना नहि एना बनेबै मतलब पहिले तेल देबै ओहिके बाद ओहिमे मतलब जे छै से जे फोरन होइ छै जीरासब होइ छै ओसब देल जाइ छै फेर सब्जी खसाबै छिए तऽ ओहिके बाद जे छै से ओकरा कनि देर भुजै छिए फेर ओहिमे मसालासब दै छिए फेर ओकरा बनेलहुँ तऽ एनाहिए जे छै से मतलब अपनासँ पैघसँ मतलब ईसबके सलाह लै छिए पुछै छिए आओर बताबै छिए आओर एनाहिए जे छै से एक दोसराके परिवारमे किचनमे जे छै से सहयोग करै छिए साथ दै छिए तऽ एनामे बहुत जल्दीसँ कामो भऽ जाइ छै आओर बहुत बढ़िआँ लागै छै बहुत ही मनोरञ्जन फील होइ छै बड़ नीक लागै छै